शगुन जी असें गी अपने बारे ई सनाओ मेरा नांऽ शगुन बस्सन ऐ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट रौह्ने आह्ली आं मेरे मेरी मम्मी दा नाम मनीषा देवी ऐ ते मेरे डैडी दा नाम तरसेम कुमार ऐ मेरी मम्मी इक हाऊस वाइफ ऐ ते मेरा मेरे जेहड़े डैडी न ओह् इक किसान न ओह् किसान न ते में में जी सी डब्लयू परेड ग्राउंड दी स्टूडेंट आं में इक मार्शल आर्ट प्लेयर बी आं एन सी सी बी ज्वॉइन कीती दी ते में अपने देश दे प्रति जि'न्ना की जि'न्ना बी होई सकै अपने देश दी कि'न्ने बढ़ौतरी च लाना उसी में कि'न्ने देश दी डवेलपमेंट कि'यां करनी ऐ ओह् बस में करना चाहंदी ही इसलिये में इक आर्मी अफसर बनना चाहन्नीं आं आर्मी अफसर बनना चाहन्नीं आं जेह्दे देई में कुड़ियें दी इक एग्जांपल बनी सकां की में अपने परिवार दी नाम रोशन कि'यां करी सकनी आं की में अपना नाम कि'यां इस इस जहान इस दूनियां च कि'यां चमकाई सकनी आं में अपने कन्नै कन्नै अपने मां प्योऽ दा बी नाम कि'यां चमकाई सकनी आं एह्दे लेई एह्दे ताहीं में इक एह्दे ताहीं में एन सी सी बी ज्वॉइन कीती जेह्दे ताहीं में आर्मी अफसर बनने आं इक लक्ष्य ऐ जिसी में पाना चाह्न्नीं आं एह्दे च मेरे मां प्योऽ ने मिगी बड़ा गै मेरे कन्नै हिरख मेरा साथ दिंदे न ओह् हमेशा मिगी बचपन तों मार्शल आर्ट खे'ल्लां दी आं सेवन्थ क्लॉस तो में अपना मार्शल आर्ट स्टार्ट कीता हा ते में इक नेशनल प्लेयर आं में नेशनल प्लेयर आं गोल्ड मेडलिस्ट आं जि'त्थें जम्मू बिच जम्मू यूनिवर्सिटी बिच गै एह् नेशनल होया नेशनल होया हा ते मेरा गोल्ड मेडल आया हा ओह्दे जेह्दे च मेरा मेरा बड़ा गै मेरा बड़ा गै उत्साह बधाया गेआ सब कुछ इ'न्ना सारें मिगी इन्ना हिरख दित्ता प्यार दित्ता इ'न्ना चंगा लग्गेआ एह्दे ताहीं में कुड़ियें दी एग्जांपल बनना चाहन्नीं आं इस देई में होर बी कुड़िये ई सनाना चाहन्नीं आं की कि'यां सानूं अग्गें बढ़ना ऐ कि में सारें ई एह्बी चाहन्नीं कि सारें ई अपना इक स्पोर्ट चुनना चाहिदा जेह्दे च जि'यां मेरा मार्शल आर्ट कोई बी गेम खे'ल्ली सकदे इ'यां साढ़े इंडिया च बड़ी सारी गेमां ऐ हून तुस बोलो तुं'दे उप्पर ऐ की हून कुड़ियों तुं'दे उप्पर ऐ की तोहें कि'यां अपने मां प्योऽ दा नाम रोशन करना ऐ की कि'यां अग्गें बढ़ना ऐ कि'यां अपने मां प्योऽ दे सपने पूरे करने न की कि'यां तुसें अपने सपने पूरे करने न जेह्दे कारण तुस कुसै उप्पर डिपेंड निं होई सकदे जेह्दे कन्नै तुस अपने कम्म खुद पूरे करी सकदे अपने पैरें उप्पर खड़े होइयै अपना बिना कुसै दी सलाह लिये बिना कुछ बी कुछ बी कम्म करी सकदे ओ सिर्फ अपने अपने उप्पर डिपेंड होई सकदे ओ कुसै उप्पर डिपेंड निं होई सकदे इस करी अपना लक्ष्य चुनो अपना लक्ष्य पाओ धन्नबाद